जी हाँ हम बाग़बानी हमारे बग़ीचे में करते हैं क्योंकि बग़ीचे में बागबानी करने के लिए हमें सभी प्रकार का वातावरण मिल जाता हैं और बग़ीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं तो वहाँ पर बाग़बानी करना अच्छा भी लगता है क्योंकि बग़ीचे में हम विभिन्न प्रकार के पौधों को विभिन्न तरीके से लगा सकते हैं ताकि हमें बाग़बानी करने में आसानी हो और वो देखने में भी अच्छें लगें